गाते समय बैंड और संगतकार के साथ सहयोग करने के लिय नि अभ्यास जरुरी है यदि अभ्यास नहीं होगा तो संगतकार आपके संगीत को क्षति पहुँचा सकता है जिस प्रकार से तालों का ज्ञान और संगीत में स्वर व लयों का ज्ञान होना चाहिए उस तरह से हम संगीत को अच्छे से साध सकते हैं संगतकार अमूमन यह होता है की नए नए संगतकार बदलना एवं संगतकारो में होने वाले परिवर्तन व तालों के ठीक से ज्ञान न होने के कारण ये समस्याएँ उत्पन्न होती हैं कि गाते समय हमें बेताला होना या गाने में कुछ त्रुटियाँ होना स्वभाविक है यदि हम इन चीजों पर नियंत्रण रख लें तो हमारा संगीत अधिक महत्वपूर्ण और अधिक मधुर हो सकता है संगीत के अन्दर संगतकार का भी उतना ही महत्व है जैसे की शरीर में प्राण का या रक्त का होता है और गाते समय संगतकार का चित्त स्थिर होना और एक तालमेल बना रहना गायक के साथ संगतकार का तालमेल और संगतकार का तालमेल गायक के साथ यह नितांत आवश्यक है